बागेंत पिकिल्ली फळां आमी खातात तशींच थोडी शेजाऱ्याकय दितात देवा कडेन दवरपाक आमकां ती फळां बऱ्याक पडटात तशेंच फुलां आमी देवाक घालतात